हा महाराष्ट्रा में जेका आबहवा ॾाढी सुठी आहे वणंदड़ आहे माण्हू सभई घणो करे थधियुनि में ऐं बरसाति जे मौसम में ॿाहिरि घुमणु वेंदा आहिनि थधियुनि में घणो करे हिल स्टेशन जीअं त महाबलेश्वर वेंदा आहिनि उते खाधा पीता ऐं हुतां जी रोनक ऐं सभु शयूं ॾिसण में मज़ो ईंदो आहे ऐं मानसून में बुशी डैम लोनावला में जेका आहे उहो सभिनी खे वणंदी आहे उहा चाहींदा आहिनि त सभु उहे ॾिसूं ऐं मज़ो वठूं ऐं उहा ॾाढी वणंदी आहे माण्हुनि खे